हाँ हेलो अच्छा हाँ बोलिए

हाँ तो खरीदना तो आइए हो जाएगा तो जब आप आइएगा तो देख कर अपना बताएँगे मेरे पास तो गाड़ी है लेकिन आइए समान देखिए पेपर निकाल कर दिखाएँगे उसके अनुसार से न होगा वाइट रंग का है इंसुरेंस सब है पॉलिसी है जब आइएगा तो देखाएँगे न हाँ हाँ आइए ना पेपर दिखाते हैं इसके बाद सब हो जाएगा नहीं ठीक है आइए नाहो जाएगा हाँ सुवधा है डाउन पेमेंट आइए पेपर देख लेते हैं जो होगा कम से कम अगर मान लीजिए दो लाख तक कर दीजिएगा तो हो सकता है जी जी जी हाँ हँ गाड़ी उपलब्ध है अभी आइए ठीक है ठीक है आइए हाँ एकदाम पसंद मिल जाएगा देखिएगा तो अब पसंद हो ही जाएगा दुकान समस्तीपुर में भी दुकान है ठीक है आइए

फिर से मिल जाएगा ठीक है आइए न आप देख लीजिएगा जो पसंद होगा वही लीजिएगा मेरे पास तो कई तरह से हैं जो जो आपको पसंद आएगा वही लीजिएगा कम हो जाएगा चल मेरे यहाँ भी उपलब्ध हैं